हां जी अस जम्मू दे रौह्ने आह्ले आं ते तुसें एह् पुच्छेआ मछली कि केह्ड़ी मछली केह्दे आस्तै अच्छी होंदी ऐ मछली जेह्ड़ी होंदी ऐ कंडे आह्ली होंदी ऐ पता नी कंडा कड्ढियै किस तरह् खंदे न एह् ते पता नी ऐ लेकिन मच्छी दे फायदे बड़े न खाने दे डाक्टर आखदे न कि एह्दे खाने कन्नै कि थुआड़ियां अक्खां रोशनी तेज़ होंदी ऐ बाल काले होंदे न हड्डियां मजबूत होंदियां न ते कन्नै अक्खां तुंदी रोशनी तेज़ होंदी ऐ एह्दे च पूरा बड़ी मात्रा बिच्च प्रोटीन होंदा ते साढ़े जम्मू च दे बिच्च बी इक मच्छी बजार बी ऐ ते इत्थें सुरईंसर बी मच्छियां बड़ियां होंदियां न उत्थें लोक मच्छियां गी ना आटा पान जंदे न ते नाल फिर मच्छियां होंदिया ते अच्छियां न बड़ी किसमा दा पता नी केह्ड़ी केह्ड़ी होंदियां न ते बाकी ऐ कि मच्छियां मच्छियां बड़ी सेह्त आस्तै अच्छियां होंदियां न ते ओह्दे च अंदर प्रोटीन बड़ा होंदा ऐ तो साढ़ी जन ओह्दे च ओमेगा होंदा ऐ ते ओह्दे च साढ़े आने आह्ले जेह्ड़े यूथ बच्चे बुच्चे न उ'नेंगी एह् चीज खानी चाहिदी ऐ